हमर इलाकामे रोजगारके कोनो टा प्रावधान नहि अछि बच्चा सभ पढ़ि लिखिकऽ बाहर जाइत अछि गाड़ीमे बिना परेशानीमे धक्का मुक्की कऽके लेकिन ओकरा रोजगार गाँवमे किछु नहि छै बाहर गेलाके बावजूदो ओकरा कोनो फाइदा नहि भेटय छै ने गाँवमे कोनो फैक्ट्री छै कोनो तरहक रोजगार नहि छै बुझलहुँ जाहि कारणसँ काफी युवा परेशान रहय छथि हुनका जे औकात छनि ओइसँ बढ़ि कऽ ओ मेहनत करय छथि खर्च करय छथि ओकर बावजूदो फायदा नहि भेटय छनि जैसँ ओ काफी हतोत्साह रहय छथि आओर गार्जियन सेहो परेशान रहय छथिन बहुत पिछड़ल अछि कोनो तरहक साधन नहि छै किछु नहि प्रावधान छै हमरा सभके इलाकामे पढ़ाइ लिखाइके रोजगारके बच्चा पढ़य अछि लेकिन मनोबल ओकर टूटि जाइ छै किछु कऽ नहि पबइए ओकर बाद ओ बाहर जाइ छथि बाहरमे हुनका जे छै से दर दरके ठोकर खाइ पड़य छनि किछु भेटय नहि छनि तऽ अइ हमरा निवेदन अछि जे हमरा सभके इलाकामे रोजगार हुअए बच्चा सभके किछु भेटय ओकर मेहनतके साफल होइ अपनेकसँ इएह निवेदन अछि जे किछु देखियौ गाँव इलाकाके लेल आओर हम हम की कहू बहुत परेशान रहइए युवा सब किछु नहि कऽ पाबि रहल छथि ओ सब बुझलहुँ हमर इएह कहब अछि